ہلو نمان بھائی وہ میرا آدھار کارڈ کیںک ہو گیا ہے اور اب مجھے اس کو کامنٹ کی طرف سے ویریفائی کرنا ہے بٹ آدھار کارڈ کی ڈیجیٹل کاپی ڈاؤنلوڈ کرنا تو کافی آسان ہے بٹ اس کے لیے مجھے آدھار کی ویب سائٹ پہ جانا ہوگا اب مجھے وہ ویب سائٹ نہیں بتالا تو کیایا تم بتاؤ گے اچھا یو آئی ڈی اے آئی ٹھیک ہے تو اس کے پورٹل پہ جانا ہوگا ٹھیک ہے سمجھ گیا اچھا فھر اس کے بعد اپنا آدھار نمبر رجسٹر کرنا پڑے گا مطلب لکھنا پڑے گا اوکے اس کے بعد اچھا ضروری معلومات بھی دینی پڑے گی اوکے اچھا اس کے بعد ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں میں اس کو مطلب جس سے کہ میں لوگوں کو شو کر سکوں ایکچوئل آدھار کارڈ ہی میرا رہے گا وہ اک ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بس